हाँ मुझे खाना पकाने का बहुत शौक़ है मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है अच्छी अच्छी डिशे बनाना और घर के सभी लोगों को खिलाना ओर वह खाकर और उसकी तारीफ करे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कभी कभी मेरे मन में ऐसा विचार आता हे कि अगर मैं इस अपने खाना बनाने के शौक़ को किसी ऐसे पेशे के रूप में उपयोग में लाऊँ तो उससे मुझे आर्थिक रूप से भी फ़ायदा होगा और मेरा जो खाना बनाने का शौक़ हे उसका थोड़ा उपयोग भी होगा तो मैंने ऐसा अपने परिवार वालों को बताया मैंने मेरे अपने हसबेन्ड को बताया अपने सास ससुर को बताया तो उन्होंने भी सुना तो उन्हें बहुत अच्छा लगा उन्होंने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है कि वहीं तुम्हारा शौक़ का शौक़ पूरा हो जाएगा ओर तुम इससे अपना आर्थिक भी अपने को फ़ायदा मिलेगा तो मैंने फ़िर खाना बनाना शुरू किया और एक टिफ़िन सेंटर खोला क्योंकि हमारे आसपास के छोटे छोटे गाँव के जो बच्चे हैं वह यहीं पर रहते हैं और पढ़ाई करते हैं इस्कूलों में जाते हैं तो उन्हें टिफ़िन की आवश्यकता होती हैं तो मैंने उस टिफ़िन सेंटर जो खोला उसमें उन बच्चों को टिफ़िन देने की व्यवस्था रखी और उससे बच्चों को भी अपना उनका टिफ़िन का जो समस्या थी वह भी हल हुई और मेरा भी खाना बनाने का शौक़ का शौक़ पूरा हो गया और आर्थिक रूप से मुझे भी कुछ लाभ होने लगा है ना इससे मुझे मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुदढ़ हो गई तो इससे क्या कि मेरे परिवार वाले भी सब ख़ुश हैं क्योंकि वह भी मुझे इस काम करने में मदद करते हैं और मेरे पति भी शौक़ से इस काम में मेरी बहुत सहायता करते हैं मेरी जो सास हैं ससुर हैं वह भी मेरे साथ हाथ बँटाते हैं और मेरे इस काम को पूरा करने में मेरा बहुत सहयोग करते हैं